कौन सा मोबाइल बीबो आपको कितनी रेंज तक चाहिए दस हजार से स्टार्ट है हाँ एक लाख तक

दो हजार पचास हजार और पचपन पैंसठ तीस पैंतीस पच्चीस तुमको कौन सा चाहिए दस हजार दस हजार का भी मिल जाएगा कम वाला

बीस हजार तक का कितनी जी बी वाला तीन जी बी कहाँ मिल जाएगा बीस हजार का तुमको नहीं नहीं नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा मैडम दो दो जी बी का पैंतीस हजार

हाँ अच्छी रैम देता है नहीं मैडम कम नहीं हो सकता इतना भी कम वो चालीस का है लेकिन मैंने आपको पाँच हजार रुपए कम बताई हूँ

नहीं है मैडम कंपनी से क्या मोबाइल रखने वाला मोबाइल अच्छा चाहिए कंपनी वंपनी सब देखते हैं